आमी पळयलें जाल्यार पाग्यांच्यो ज्यो जाती तितल्यो आमकां खबर ना पूण आमकां इतकेंच खबर आसा हो पागी समाज तसोच तेमकां सागर पुत्र म्हुणलेलेंय वयता आनी ते आमी अशें आमकां खबर आसा की नुस्तें मारता म्हणुन ते नुस्तेंकार अशें आमी म्हणटात आनी तेमकां खारवीय म्हणटात पूण तेंची जी उत्सव जो मनयता जो सागरान नारळ सोडटा तो म्हळ्यार नारळी पोर्णिमा ही परब जी आसा ते मोठ्या उत्सवान मनयतात कित्याक जेन्ना नारळी पोर्णिमा जाली त्या दिसा सावन तेजे नंतर ते दर्यांत वचपाचो आपलो नुस्तें मारपाचो धंदो जो आसा तें त्या दिसा सावन ते चालू करतात त्या आपल्या धंद्याची म्हणुन सागराक नमस्कार करपाक खातीर सागरा कडेन आशिर्वाद मागपा खातीर ते त्या समुद्रांत सागरांत जे आसा नाल्ल सोडटात